हां कुकिंग होई जि'यां मिगी खाना बनाना पसंद ऐ ते भगोआन दा नां लैना होई गेआ ओह् मिगी बड़ा पसंद ऐ ते इ'यां जां भी में तुसें गी सनांऽ भी मतलब कि अखबार पढ़ना होई गेआ मतलब जेह्की हाब्बी मेरियां हाब्बियां होई गेइयां मतलब होर जि'यां होई गेआ गाने गाना होई गेआ ते मिगी गाना गाना बी पसंद ऐ ते अ'ऊं इ'यां काफी रियाज रिऊज करनी आं सत्संग जिसलै बी जंदी अ'ऊं लोग मिगी गै आखदे कि तुगी तू गाना तुगी गाना चाहिदा ते एह् मिगी इ'यां एह् चीजां जेह्कियां मिगी पसंद न